औ मबाइल शप सेन्टार बुंदों ना औ आंनो एकसुलि मोनसे फन नांगौमोन मा होनो आइफन एकसुलि बिनि डिटेलसखौ एसे मिथिब्ला मोजां जागौमोन आरो दामफ्रा बेसेबां बेसेबां आइफन टार्टटिन औ टार्टटिनल' टार्टटिन प्र नङा औ दामफ्रा बेसेबां औ आमफ्राइ इएमआइ इएमआइ फोरनि अपसनफोर दंना गैया आंथ' इएमआइ आव लागोन फाइनासआव औ बिसिबांसो डाउन पेमेन्ट होब्ला मोनबोगोन बेफोरखौ एसे डिटेल्स मिथिनो औ डकुमेन्ट्स भेरिफेकेसन डकुमेन्टआथ' होखानांगोन औ औ

नङा आंनो एकसुलि आइफनखौनो नांगौ एकसुलि डाउन पेमेन्ट बिस हाजारसोआव मोनोमोनब्ला आं दि डकुमेन्ट्सफोर लानानै एसे राज्लायनो सान्दोंमोन आरो औ औ औ औ नंगौ नंगौ औऔ बेथ' बे जायखि जाया आङो आंनि डकुमेन्ट्सफोर लामनानै जेनोबा आं डिटेल्स शप सेन्टारआवनो थांनानै खनसे डिटेल्स मोजां सोंहैसोसै नामा औ औ औ जेनेबा दाथ' औ आइफन टार्टटिननि कालाराथ' एभेलेबल दङ अवाइट ब्लेक गासैबो दंजोबखायो ना सेन्टाराव जागोन जागोन दे आं नायनानै आंनि फसायनाय बादि मोनोब्ला आङो गाबोनफोर थांनानै डिटेल्स नायनानै आंनि फसायनायबादि मोनोब्ला आं मिलायलायनानै लाबोसै आरो होनब्ला दे दे दे होनब्लालाय दे औ दे दे दे औ

औ औ दे होनब्लालाय होनब्लालाय गाबोन फेस टु फेस मोजाङै सावराय माबा नायलायनोसै मिलायोब्ला लालायसै होनब्लालाय दे दे दे दे